मैं तो मनोरंजन के लिए मतलब मेरे लिए मनोरंजन जिसका मतलब मैं ख़ाली समय में या जिस समय मैं पढ़ लिख नहीं रहता हूँ या जिसमें मुझे कोई काम नहीं रहता मतलब पढ़ते लिखते नहीं रहता हूँ या फिर कोई काम नहीं रहता है जैसे कि एग्जाम ख़त्म हो गया तब फिर या फिर अभी शुरू ही हुआ है कोई सेशन तब फिर मैं क्या करता हूँ मतलब ख़ाली समय मैं अपने में बहुत में मेरे लिए मनोरंजन के बहुत तरीके हैं जैसे कि कभी के दोस्तों के साथ खेलकूद लिया तरह तरह के खेल है जैसे क्रिकेट कबड्डी खोखो ये सब तरह तरह के खेल है जो मैं खेलता हूँ दोस्तों के साथ और जिसमें मुझे बहुत ही मतलब मज़ा आता है यह मुख्यतः शाम समय में यह खेलता हूँ और जैसे कि और है जैसे कि टी वी मोबाइल जैसे कि तरह तरह के फ़िल्म देख लिया बहुत सारी फ़िलम देखता हूँ और फिर मोबाइल उबाइल मोबाइल चलाता हूँ मोबाइल पर मेरे बहुत सारे ऐप्प देखता हूँ बहुत सारे गेम उम फ़ोन पर गेम उम खेल फ़ोन पर बहुत सारे गेम उम खेलते हैं इसी सब से अपना समय काटते हैं ऐसे कर के या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल गए कहीं घूम रहे हैं खेतों में घूम रहे हैं या खेतों में घूमने के लिए चले गए और मनोरंजन के लिए तो जैसे कुछ भी किया जा सकता है ख़ाली समय ही है और मैं तो मुख्यतः यही पसंद करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहूँ मतलब ख़ाली समय क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मज़ा आता बहुत ही ज़्यादा तो अगर जो मैं उनके साथ खेलना कूदना तो शाम को ही होता है क्या कि दिन भर तो धूप उप रहता है तो दिन में तो दिन में तो उतना खेलना कूदना नहीं खेलते कूदते नहीं है शाम के समय ही खेलते हैं शाम के समय लेकिन अगर दिन में अगर दोस्तों के साथ कुछ भी बैठ कर बात ही कर रहे हैं ख़ाली समय तो बैठ कर बात करते रहते हैं तो कुछ भी बात का मतलब कोई किसी भी तरीक़े की बात बात बोल कर हँस रहे हैं कोई भी कुछ कुछ कुछ कुछ बोल कर हँस रहे हैं या फिर घूमने ही कहीं निकल गए तो घूम रहे हैं खेत में

मन तो इतना हमको ज़्यादातर वैसे भी किसी भी बच्चे को मेरा मानना है कि अपने दोस्त लोगों के साथ जब वह छोटा रहता है तो अपने दोस्त लोग के साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे भी अपने दोस्त के साथ रहने क्योंकि मैं उनके साथ बचपन से रहा हूँ बचपन से उन्हीं के साथ पढ़ा लिखा हूँ तो वह भी उनकी सारी बात और मैं मेरी सारी बात वह सब जानते ही हैं तो उनके साथ सभी बातें बोली भी जा सकती हैं सभी तरीक़े की बातें मतलब वैसे ही कुछ कुछ बोल कर तरह तरह किसी के बारे में किसी का मज़ाक उड़ा के किसी कर दोस्त का ही मज़ाक उड़ा कर थोड़ा हँस हँस लिए तो ख़ाली समय में तो मैं यही सब करता हूँ और खेल कूद तो बाक़ी बात चलता है जैसे कि मेरे घर के कुछ दूर पर ही एक ग्राउंड है मैदान है ख़ाली तो शाम के समय मैं वहाँ पर क्रिकेट खेल लेता हूँ कभी कभी वहीं पर कब्बडी खेल लेते हैं कबड्डी और जब ठंड आ जाती है जब बैडमिंटन का समय हो जाता है तो फिर वहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन में अलग अलग दो दो दोस्त मिल कर खेलते हैं अलग अलग कर के ऐसे कर के खेलते हैं ख़ाली समय में हम यही सब हम करते हैं